ہمارے مٮٔو شہر میں منائے جانے والے ویسے تو بہت سے تہوار ہیں مسلمس کے اور ہندو بھائی کے خاص طور پہ دو تہوار ایسے ہیں جس میں دونوں لوگ مل کر کے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں ایک ہمارا عید کا تہوار ہے اور اُن کا جو ہے دیپاولی کا تہوار ہے اِس موقع سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں لوگ گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کرتے ہیں عید کے موقع سے ہم اُنہیں سیوئیاں کھلاتے ہیں اور وہ دیپاولی کے موقع سے ہمیں مٹھائیاں کھلاتے ہیں